हेल्ल' नों काजिरङानि दा दा नोङो जों माने दा गथ'फोर स्कुल बन्द' मोननायखाय जों बेरायहैनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय मा मा दा जिब जुनारफ्रा मा मा दङ अ ओमफ्राय ओरैनो बिदिनो जिपसि थिपसि मोनखागोन दा ओमफ्राय एन्ट्रियावलाय बेसेबांथो लागोन ओमफ्राय जानायफोरनि जों जानाय बिदिनो धाबा आरिफोर दंना गैया ओमफ्राय जेबो असुबिदा जानाय नङा दा बेवहाय थांब्ला बिमाफ्रा जेबो माबा हटेल दं ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोर गेलेग्रा माग्रा एसे जायगाफोर दंना गैया गैया औ ओमफ्राय बायसान्चनि गाइडफोरजोंबो बेरायनो हागोन ना

जानायफ्रा जानायफोरा मोजां मोनगोन ने

दामफ्राबो बेसेबां दा इसे जानायफोरनाबा

ओमफ्राय अनेक मानसिफ्रा थाङो ने बेरायहैयो बेवहाय अनेक मानसि थाङो ना दाथ' दे होनबालाय गाबोन थांगोन जों